हँ प्रणाम अध्यक्ष जी की हाल समाचार यए हमरो बढ़िएँ छै आ की नाम छै अगिला जे हमरसभके उग्रतारा महोत्सवके प्रो प्रोग्राम छलै ओकर बारेमे की कहैत छियै हँ हँ हँ जुटना चाही अहाँकेँ तऽ की नाम छियै बेसी फेसबुक आ ट्विटरपर भी बेसी समर्थन यए तऽ की अहाँ करैले चाहैत छियै जे मतलब ओम्हरो पोस्टरसभ बढ़िआँ जँका बनबा देल जाय आब ई बहुत तरहके जेना कि आर मतलब कोन कोन तरहसँ लोक एकत्रित करबै लोक अहाँके की लागैए

हँ हँ हँ हँ कलाकारो पछिला साल पछिला सालके जे कलाकार रहै ओ ओतेक बढ़िआँ नहि रहै आइ काल्हिके युवाके चाही एकदम मस्त कलाकार बुझलियै बढ़िआँसँ देख कऽ कऽ ओहिमे विशेष रूपसँ आयोजन भऽ जाय कि हमरा आस पासके गामके नाम रौशन हुये हम चाहैत छियै हँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म

एक दू टा बढ़िआँ हँ हँ एक दू टा बढ़िआँ जे छै बॉलीवुड सभके कलाकारके बजायल जाय कियाकि आइ काल्हिके युवासभके नहि देखैत छियै मोबाइलसभमे बेसी लागल रहैत छै तऽ ओकरा हिसाबके कलाकार होयबाक चाही तखन ने बेसी भीड़ इकठ्ठा हेतै

ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हँ अहाँके पहुँच तऽ हँ अहाँके पहुँच तऽ हमरा बुझले अछि जे बहुत दूर दूर तक छै तऽ ओकरो सभसँ कनिटा बढ़िआँ जँका जे छै से एहि बेर बढ़िआँ कार्यक्रमके आयोजन होयबाक चाही हँ हँ हँ हँ हँ हमरो यूट्यूबसभ चैनल छै हँ चैनलसभ पर हमहूँ प्रचार अर्चार बढ़िआँ जँका कए दैत छियै ताकि लोक बहुत इकठ्ठा भऽ जाय ज्यादा मात्रामे इकठ्ठा हुए ताकि हमरोसभके जे बढ़िआँ लागय एकदम बढ़िआँ कलाकारके व्यवस्था होयबाक चाही एतहि हमरे गाममे के जे छै सर्वोदय फिल्ड स्थान छै सर्वोदय मैदानपर जे छै से ई कार्यक्रम होयबाक चाही जे बहुत ज्यादा हँ हँ जतय सभबेर आयोजन कियाकि ओतय बहुत ज्यादा जगहो छै देखलियै मतलब आधा किलोमीटरके एरिया पूरा खाली खाली छै आ बहुत बड़कासँ बड़का टेंट जे छै मतलब लागैत छै कोनो दिक्कत नहि होइत छै एक भागमे टेंट लगतै तऽ बहुत जगह छै हँ हँ हँ हँ हँ जतेक लोकके की नाम छियै अहाँ फोर्स कए सकैत छियै आबैके लेल आ बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ की नाम छियै कलाकारके जे छै मतलब अहाँ पहिने सभसँ पहिने कलाकारके लिस्ट निकालिके जे डिसाइड बढ़िआँ जँका कए लेब जे सभसँ जे उत्तम कलाकारके जे छै ओकरा बजायल जाय हँ बस हँ ठीके छै तखन रखैत छी